भायर वचून खेळ खेळपाचो म्हळ्यार क्रिकेट हो एक उत्तम असो खेळ आसा क्रिकेट खेळटा आसतना खूब उमेदीन भुरगीं मुखार येतात खेळपाक आनी क्रिकेट खेळपाक सुद्दां खूब मजा येता क्रिकेट हो एक असो गेम आसा की जातूंत बॅटींग किंवां बॉलींग हे जें आमचें मेन कार्य आसता तेतूंत बॅटींग करपाक चड मजा येता बॅटींग करता आसतना सो पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यां बराबर दुसऱ्या गटा वांगडा खेळटा जेन्ना आमकां जे घाम काडून तेंकां पराभूत करचे आसता त्या टायमार जेन्ना आमी धाव काडूंक स्टार्ट करतात सुरवात करतात त्या बरोबर आमी धाव पुर्ण करपाचें जे लक्ष उरता तें कंप्लिट करपाक खूब मजा येता क्रिकेट आमी म्हणटा तशें आमी टिवीचेर आसूंदी मोबायलाचेर आमचे देशांचे आसूं बाकीचे जे कितें खेळ आमचीं स्पर्धा चालू आसता त्यो पळोवपाक सुद्दां खूब मजा येता हेका लागून क्रिकेट किंवां फुटबॉल आसत ह्यो ज्यो भायर खेळपाच्यो ज्यो आमचे खेळ आसात तें खुबूच आवडटात आनी आमचे बराबरचे जे वांगडे आहा आमचे जे मित्र आसात ते सुद्दां मुद्दाम गांवचे आसूंदी खंयचा आमच्या ग्रांउंडाचेर येवन मेळोन बराबर हे खेळ खेळटात बरें खूब उमेदीन ते येतात आनी क्रिकेट हो खेळपाकच मेन म्हळ्यार खूब उमेदीचो असो खेळ आसा तेका लागून क्रिकेट खेळपाक खूब मजा येता